हांव सायन्स ग्रॅज्यूएट जालां कॅमॅस्ट्री हो विशय घेवन हांवे ग्रॅज्यूएशन केले शिक्षण पूर्ण जालें आणी नेकरिचो शोध सुरू केलो वेर्णा हांगा अबॉट नांवाची एक व्हडली कंपनी आसा तातूंत वेगवेगळी औशधां तयार करता थंय म्हाका नोकरी मेळ्ळीं तीन म्हयने नोकरी करप एक दीस घरा रावप परत तीन म्हयने करप परत एक दीस घरा रावप आनी आनी तीन म्हयने अशी णव म्हयन्यां खातीरची ती नोकरी आशिल्ली थंय नोकरी करता करताच म्हाका मडकय एनक्यूब एथीकल्स अशी आजून एक औशधांची कंपनी आशिल्ली थंय नोकरी मेळ्ळीं ती मात म्हागेली परमनंट आशिल्ली हांव थंय औशधां तयार करता थंय कॉलिटी कंट्रोल ऑफीसर म्हूण काम करतालें आनी थोडें दिस तीन वर्सां कम्प्लीट जावन आनी एक वर्स राविल्लें जाल्यार म्हाका कॉलिटी कंट्रोल एफडीए चें लायसन्स मेळटालें त्या क्षेत्रान पण हांवे म्हाजी नोकरी सोडली सायन्स ग्रॅज्यूएट जावन हांवे ह्यो दोन नोकऱ्यो केल्यो